मां भारत में पूरागिरी बाइक सां वियो आहियां ऐं हुनजे आस पास नैनीताल मां कवर कयो आहे ॿियो हुनजे अलावा मां कोशिशि आहे मुंहिंजी की उत्तराखंड जा कुझु ॿ चारि पॉइंट अहिड़ा आहिनि सुठा जाते मां वञण चाहिंदो आहियां छो जे मूंखे गाॾी हलाइण जो शौंक़ु बि आहे ऐं बाइक में इंजॉय थींदो आहे रस्ते में आसपास थोरो नेचर जो आनंद वठदे वेंदो आहियां त हुननि शयुनि खे ॾिसदे कंदे मां बाइकिंग जो शौंक़ु बि रखदो आहियां हाणे ई मां अञा नई हिकिड़ी बाइक बि वठी रॉयल एनफील्ड वठी हुनसां मूंखे ट्रैवलिंग करण में कंफर्ट बि लॻदो आहे ऐं जिते मन थींदो आहे बीह करे फ़ोटो सैशन करण या लोकेशन खे कवर करण उहो सुठो लॻंदो आहे ॿियो मूंखे इन्हनि शयुनि जो आइडियो जेको थियो उहो मूंखे इंस्टाग्राम जी रील ॾिसी करे थियो कुझु ग्रुप्स आहिनि जिन इलाही सुठे तरीक़े सां गाइड कयो आहे हुननि खे ॾिसी करे मां इंस्पायर थियोम तडी मां हिननि शयुनि जो पंहिंजो हिकिड़ो मूड ठातो ऐं वरी उन्हनि जे पोइते धीरे धीरे कया थो